मां अॻे सालु जॾहिं हरिद्वार घुमणु वई हुअमि हुतां ॿ जोड़ा जुराबनि जा वठी आई हुअमि एॾा त सुठा जोराबा निकिता हुआ मां थधियुनि जा टेई महिना पाता हाणे वरी जीअं बरसाति जी मुंद आइ आहे वरी कढिया आहिनि जेड़ा जो तेड़ा लॻा पिया आहिनि साफ़ बि मिंट में थी वेंदा आहिनि जीअं तुर साबुण हणा ऐं खिली पवंदा आहिनि उन खां पोइ सुसंदा बि न आहिनि ऐं तॾहिं खां फिटा बि न आहिनि ऐं पेरनि में पाए त एॾी गरमाइश ॾींदा आहिनि माना मूंखे त एॾा वणिया मां ॿीहर हरिद्वार वेंदमि त वरी ॿ जोड़ा वठी ईंदमि